हमरे इलाकामे बहुत तरहके स्वास्थ्य बीमाके तरफसँ एक अच्छा जो ऑफर निकलिके आबै छै ओ बीमा सन्तुष्टिके लिए काफी अच्छा होइ छै आओर अस्पतालमे जे नहि ओ जइसेकि आयुष्मान भव आयुष्मान भारत आयुष्मान आत्मनिर्भर भारत योजनाके तहत एक आयुष्मान कार्ड आबै छै ओहिके माध्यमसँ बहुत ही जे पेशेन्ट होइ छै ओकरा काफी लाभदायक होइ छै आओर ओहिसँ कहीँ सरकार जे हइ ने काफी आर्थिक आर्थिक लाभ भेटै छै आओर सन्तुष्ट ओहिसँ बहुत होइ छै जहाँपर जहाँ जिस सरकारी अस्पतालमे ने सरकारी अस्पतालमे इलाज कराबै छै ओकर जो आयुष्मान कार्ड रहै छै ओहिसँ काफी फायदा मिलै छै आओर ई जो जकरा पास नहि रहै छै उपयोगी फिजूलखर्चीके तरह होइ छै आओर काफी पइसा लगै छै आओर कहीँ कहीँ कहीँ तऽ कहीँ कहीँ जगह आयुष्मान कार्ड नहि बनै छै ओकर माध्यमसँ बहुत ही अस्पतालमे फिजूलखर्चीके तरह यूज होइ छै